हँ हम गै गैआ रखने छी तऽ हम गैआ पोसै छी ने तऽ हमरा गैआसं बहुत पालन उपयोग होइए बड़ उपयोग होइए अइ दुआरे होइए से गैआ के पोसलासँ हम से गैआके दूध दूहै छी गैआके खाय लऽ दै छी पहिले खिआ पिआके जे होइए से खिआ पिआ दै छी गैआके आओर खाइ लऽ दए कऽ तकर बाद हम साँझ परै साँझकऽ भोर कऽ दुन्नू टाइममे हम दूहै छी गैआ गैआके दूहिकऽ हम बजारमे बेचय छी दूध दूध बेचकऽ ओइसँ हम अपन दूध बेचकऽ गुजर करै छी माल अथी गैआके गोबरकऽ ठोकै छी तऽ ठोकै छी गोइठा ठोकै छी ओकरा सूखबै ठोकिकऽ सूखबै छी सूखेलाके बाद ओकरा हम फेनो बेचै छी मोल लै लऽ आयल तऽ बेच लेलहुँ तऽ बेचकऽ चारि रूपे किलो बेचलहुँ तऽ ओहो बेचकऽ हम कहुना गुजर अपना सेहो कयलहुँ अपना जलावन सेहो जारलहुँ माल भेल बाछी भेल की बच्छा भेल तकरा बेचलहुँ तऽ ओहो हमरा फायदे कऽ भेल ओहो बेचै छी तऽ ओहो हमरा पैसे होइए आओर बिआइये बार बार साले भरिपर तऽ ओहो हमरा फायदे होइए तऽ तै दुआरे दुन्नू चीज मालो गाय भेंसो पोसय छी तऽ भेंसमे फायदा छै भैंसमे फायदा छै ओहो बा ओहो बच्चा दै छै ओकरो दूहै छियै दुन्नू टाइम ओकरा खाइ लए दै छियै ओकरो दूहै छियै ओकरो गारै छियै दूहि दूहि कऽ ओकरो बेचै छियै बेचकऽ अपन पैसा कौड़ी होइए तऽ अपनो गुजर करै छी मालोके पशुपालनके गुजर करबै छी आओर अपन देख रेख दुनिआ सब चीज ओइ लए कऽ हम अपन करै छी बाल बच्चाके सेहो देखै छी बाल बच्चाके सेहो पढ़बै छी दूधे बेचकऽ आओर गोइठा बेचकऽ से करै छी खेतमे गोबर से दै छी तऽ खेतोमे गोबर दै छी तऽ ओहूके हमरा पा अथी खाद बनैये खेतमे ओहोसँ हमरा उपयोगे होइए आओर दूधो बेचै छी तहूसँ हमरा फायदे होइए तऽ गहुम अथीवला मे गोइठा बेचय छी तहूमे फायदे होइए ओहूमे दूगो पैसा आबैये तऽ बकरीमे बकरियोके लोक बकरियो पोसै छै तऽ बकरियोमे होइ छै बकरियोमे बच्चा दै छै बच्चा माँ के दूध मैआ के दूध बच्चा मैआके दूध पी लै छै ओएह अपन बकरीके चारा जिलेबी पत्ता भाङके कोन दन आनचीन पत्ता एमहर आमहर जामुन पत्ता ईसब उसब अपन सब चीज बकरीके देलक खाइ लऽ आओर माल के जैइ बाओग कयलहुँ एखन अइ सिजनमे एखन कुट्टी नारके कुट्टी कटैकऽ रखने छी मालके से कुट्टी कटैकऽ आओर एखन मालके से जे बाओग कए देने छियै तऽ उ गैआके हम से दुन्नू साँझ सानी लगबै छी चुन्नीके बोरा एक बोराके पोसुआहा रान्है छी चोकरके बोरा आनै छी तब मालके दएकऽ हम खाइ लए दै छी तऽ ओ तब दुन्नू साँझ ओकरा हम दूध दूहै छी दूहिकऽ फेन ओ खेलक पीलक